हम अपने घर से जो है बाइक से जो है चार पाँच किलोमीटर दूर साधन नहीं है तो अपने बाइक से जाते हैं वहाँ जो है बस पकड़ करके बाजार में जाते हैं बाजार में वहाँ घूमते हैं और जो चीज खरीदना है खरीदते हैं और वहाँ पर घूमने टहलने में बहुत हमको अच्छा लगता है वहाँ पर हर समान मिलता है बाजार में हर चीज अपने परिवार के लिए अपने लिए खरीदते हैं इसके बाद जो है अपने बाजार से चलते हैं तो फिर बस पकड़ना पड़ता है एक घंटे दो घंटे तीन घंटे के बाद जब बस आती है तो वहाँ से जो है हम बस पकड़ कर के अपने फिर आते हैं तो फिर अपने बाइक से जो है समान जो खरीदे रहते हैं उसको ले आ कर के लाद कर के अपने घर में आते हैं घर वालों को दिखाते हैं खाने पीने की चीज कपड़े ओढ़ने हर एक चीज जो है ले आकर के उसको देते हैं परिवार वाले भी पसंद होते हैं हमको भी ख़ुशी होती है क्योंकि यहाँ अपने यहाँ दुकान जो है वो कुछ महंगा मिलता है बाजार में सस्ता मिलता है इस तरीके से हम जो है हमेशा वहाँ बाजार जाते रहते हैं और बाइक से और बाइक वहाँ रख कर के पाँच किलोमीटर दूर बस से जाते हैं बस में सामान खरीदते हैं सामान खरीदने के बाद अब फिर जो है बस पकड़ कर के फिर आते हैं तो अपना बाइक लाद कर घर ले जाते हैं खाने पीने का सामान कपड़े ओढ़ने हर एक चीज ले जाकर के घर में हमेशा देते रहते हैं परिवार वाले भी खुशी होते हैं यहाँ जो है सस्ता भी मिलता है बाजार में और यहाँ जो खरीदते हैं वह महंगा मिलता है इस तरीके से हमको